میرا نزدیکی مذہبی مقام مسجد اور مدرسہ ہے مسجد میں میں پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہوں اس سے الگ میں جمعہ کے دن خاص خیال رکھتا ہوں نماز کا وقت سے پہلے پہنچتا ہوں مسجد کی صاف صفائی کرتا ہوں باقی اور چیزوں کی سہولت بھی دیکھتا ہوں پانی وغیرہ صحیح سے بھرا ہوا ہے یا نہیں مسجد کی صاف صفائی کا اہتمام کرتا ہوں میں مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتا ہوں جس سے میرے دل کو بہت سکون ملتا ہے دوسرا میں رمضان کے دنوں میں زیادہ وقت مسجد میں دیتا ہوں تراویحیوں تراویحیوں میں باقی نمازوں میں تلااوت میں سنتوں میں نوافلوں میں میرا بہت دل لگتا ہے اور میں پابندی سے اس کا اہتمام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں مدرسے میں میرا بہت ہی من لگتا ہے مجھے بچوں کو پڑھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دینا مجھ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے اور مدرسے میں ہی میں پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہوں وہاں پر مجھے نماز ادا کرنے میں بہت ہی دلچسپی ہے اور بچوں کو ہر طرح کی تعلیم تربیت دینا میں میں ممکن سمجھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے میں مسجد اور مدرسے کی جان سے مال سے وقت سے سبھی طرح خدمت کرتا رہتا ہوں اس سے میرے دل و دماغ کو بہت سکون ملتا ہے